ہیلو عرفان بھائی بات کر رہے ہیں عرفان بھائی ارے میں ابوذر بات کر رہا ہوں لائبریرین آپ آئے ہیں ریسینٹلی لائبریری میں تو آپ سے کچھ باتیں کرنی تھیں مجھے تو میں سوچ رہا ہوں کہ آپ سے ابھی فری ہیں نا بات کرنے کے لیے میں یہ کہہ رہا تھا عرفان بھائی کہ یہ جو کتابیں ہیں ہمارے یہاں لائبریری میں ابھی کچھ دنوں پہلے پتہ ہے بہت تیز بارش وارش آئی تھی آندھی واندھی آئی تھی تو اس میں کتابیں جو ہیں گیلی ہو گئیں اور ہاں ہاں میں وہی کہہ رہا تھا آپ سے کہ آپ اسے دیکھ لیجیے گا اور ایک چیز یہ کہ جو کتابیں ہمارے یہاں جو باہر نکلی ہوئی ہیں وہ جو کاؤنٹر ہے نا بک جمع کرنے کا اس کے سائڈ میں جو کتابیں رکھی ہوئی ہیں جو ہسٹوریکل بکس ہیں ان اس ان کی بہت دنوں سے صفائی ہوئی نہیں ہیں ٹھیک ہے تو ہاں وہ وہ تقریباً آٹھ دس ریک ہیں اور اس کے بعد ہم جب ادھر آتے ہیں اندر لائبریری کی طرف تو ادھر جو انگلش ڈپارٹمنٹ کے سامنے اردو ڈپارٹمنٹ والا سیکشن ہے اس میں دو ریکس الگ ہیں ان دونوں ریکس کو نکال کر کے اردو والے ڈپارٹمنٹ پر ڈالنا ہے وہ ابھی تک الگ سے رکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے ٹیکسٹ بک سیکشن ال الگ ہے اس میں مکس ہے اردو سیکشن میں ٹیکسٹ بک کی بک الگ ہیں اور والی بک الگ ہیں اس میں ریک کے نمبر بھی نہیں لگے ہوئے ہیں اردو جو ڈپارٹمنٹ کا جو معاملہ ہے وہ ابھی تک اس میں ہوا نہیں ہے اور نہ کمپیوٹر میں درج ہے تو ان کو بھی آپ کو کروانا ہوگا ہاں ابھی تو بچے سے چھٹی چل رہی ہے بچے بچے آئیں گے نہیں تو آپ کے پاس ٹائم بھی ہے اور اسٹاف بھی موجود ہے ٹھیک ہے تو ابھی آپ لوگ اس کو کر لیجیے گا اور بہت آرام سے لگتا ہے کہ اور جو اس میں جو کتابیں ہیں اردو کی خاص کر کے فکشن کے حوالے سے ان کتابوں کو آپ نکال کر کے صاف کر لیجیے گا بہت دنوں سے وس رکھی اچھا بہت ساری کتابوں میں کارڈ بھی نہیں ہیں وہ کتابوں کارڈ لگا دیجیے گا آپ اس میں اور اس کے بعد ایک ایک کام یہ کریے گا کہ نجمہ سے جا کے یہ کہہیے گا کہ سر کی کال آئی تھی اور انہوں نے کہا ہے کہ جو ہاسٹور یکل بکس ہیں نے ان کی چابی دے دیجیے کیونکہ ان کے پاس چابی ہیں نہیں آپ کے پاس وہ بھی نہیں وہ ان کے پاس رکھی بھی ہیں اور وہ لاکر میں رکھی بھی ہوں گی کہ وہ ریئر بکس ہیں تو ان کو بہت ہی احتیاط سے سنبھال کر کیجیے گا ٹھیک ہے اور جو پیچھے ہندی ڈپارٹمنٹ کا جو سیکشن ہے اس میں بھی کچھ کتابیں ایک ایک یا دو ریک کی کتابیں جو ہیں ایسے ہی رکھی ہوئی ہیں ان کو بھی دیکھنے باگنے والا کوول نہیں ہے تو اردو ہندی ڈپارٹمنٹ سے بلا لیجیے کسی کو اردو کی تو خیر آپ کو سمجھ ہے اس لیے آپ آپ اپنے خود سے کر لیجیے گا لیکن ہندی ڈپارٹمنٹ سے بلا لیجیے گا وہاں سے کسی کے پروفیسر کو یا ٹیچر سے بات کر لیجیے گا مدھومیتا میم کو جا کے کہہ دیجیے گا وہ وہاں سے کسی کو بھیج دیں گی یا خود آ جائیں گی اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کے لگ کر کے کروا لیجیے ابھی بچے ہیں نہیں تو پڑھائی کے ٹینشن ہے نہیں سارے پروفیسر خالی ہوں گے ٹھیک ہے کیا جاننے والے ہوں گے تو ان کو چھوڑ دیجیے گا اور ایسا کیجیے گا کہ وہ آپ کا بھی ٹائم نکل جائے اور ایسا بھی نہ ہو کہ کام رہ جائے ہے نا کوئی یاد سے یاد سے عرفان بھائی کر لیجیے گا ٹھیک ہے اور وہ وہ جو چھت ہے جہاں سے پانی ٹپک رہا تھا کچھ دنوں پہلے تو اس کے لیے جو پلمبر وہ لایا تھا وہ آ گیا تھا تو آ گیا تھا نا وہ ہاں وہ آ گیا تھا نا ہاں تو اس کو اس کو دیکھ لیجیے گا کہیں لیکیج ویکیج نہ ہوگی چھت پہ ایک دفعہ ڈلوا کر کے پانی نہ دوبارہ وہ ہاں وہ چیک کروا لیجیے گا ور نہ پھر وہ پھر کتابیں جہاں خراب ہو جائیں گی اچھا وہ بک پڑی ہوئی ہیں اس میں دیمک دیمک ویمک کی دوائی تو وہ بھی ایسے رہ جائے گا تو کر لیجیے گا اپنے حساب سے ٹھیک ہے عرفان بھائی چل چلیے ٹھیک ہے